हेलो सर सर म्हाका एक प्रॉब्लम आशिल्ली म्हाका नू फर्स्ट टॅस्टान मार्क्स खूब कमी पडल्या तेका लागून म्हाका पडटली

हय सर सर इकरा मार्क्स खूब कमी दिसता म्हाका म्हाका एटलिस्ट पंदरा तरी जाय आशिल्ले तेका लागून हांव परती दिवपाक सोदताले सर म्हाका कितें दिसता की अशे खराब अशें नू इकरा मार्क्स ऑके आसा पूण जर सॅकँड आय एस ए जर हांवें दिली जाल्यार एग्जामिकूय म्हाका बरें पडटले तेच म्हाका आतां आतां जर हांव शिकपाक लागले सॅकँड आय एस ए दिली जाल्यार तेजो सिलॅबसूय मात्सो वेग्ळो आसतलो क्वॅशन वेगळे आसतले सो ते म्हजे पयलीच शिकोन जातले तेका लागून हांव मात्शे परती आय एस ए दिवपाक सोदताले सर म्हाका आतां हिस्ट्री नी सो म्हाका हिस्ट्रीन हांवें हिस्ट्रीचें सगळें केलें फक्त तेजे म्हाका हेजे अमेरीकन रॅवल्यूशन बी आशिल्ले ते मात्शे म्हाका डिफक्लट लागले सो इंडियन म्हाका इजी पडटा खूब फक्त अमॅरिकन जावं ते आसता पय ते मात्शें डिफीक्लट लागता

हय सर तुमी म्हाका थोडे इंम्पॉर्टंट क्वेशन सांगू शकता जे सॅकँड आय एसेक येतले अशे हय हय

आं सर आनी हय हय

नू सर तुमकां कितें दिसता की हांवे सॅकँड आय एस ए दिवची काय थर्ड आय एस ए दिवपाची हय हय हय जातलें हय आनी सर पयल्या आय एसयेक नू फक्त फिलींग द ब्लँक्स आनी मॅच द फॉलोवींग ते पॅर्स येयले आनी ते सॅकँड आय एसेकूय पेपर तसोच येतलो काय तितून क्वेशन आन्सर्ज आनी बाकिचें तशें कितें आसतलें लायक ब्रिफ बरोवपाचें

सर थँक्यू तुमी म्हाका खुब हॅल्प केली